बे मुलुगनि ग्रहफोराव आं जिउ दं होननानै सानो आरो खायसेखौ खायसेखौ सानो साननायाथ' थेवबो मानोना बेसोरथ' बिबायदिनो जिउ गोनांबायदि दावबायोना जिउ गोनां बायदि दावबायनानै ग्रहफोरा बेबायदि हानाय थाबायनो हानाय जायो आरो थाबायनो माने दावबायनो हानाय जायो आरो बेफोरो दा साननो हागोन औ ग्रह आरो